नमस्ते मेरा नां वेशाली राजपूत ऐ ते में तुसें गी सनान्नी आं के जेहड़े पैहली डेट कत्ती बारां मेरे जन्म दिन होंदा कत्ती बारां दो हजार इक बिच तां गै में एह् खास डेट चेता रौंहदी जन्म दिन बहुत बड़ी धूमधाम कन्नै बनाने ऐं ओहदे बाद दूई डेट जेहड़ी तां जियां छब्बीजनबरी होई गेई ओह बी असेंगी चेता रौंहदा हर साल मनाने स्कूलें ते जियां पंदरा अगस्त होई गेआ ओह् बी डेट चेता रौंहदी पंज सितम्बर होई गेआ टीचर डे मनांदे उस दिन ओह् बी बड़ी धूम धाम कन्नै स्कूले च मनाया जंदा ओह्दे बाद गी ञारां सितम्बर मेरे भांजे दा जन्म दिन औंदा ओह्बी में चेता रौंह्दा में बड़े धूम धाम कन्नै बनाया जन्नी आं थेंक्यू धन्यबाद